कोंकणी ही भाशा खूब सोपी आनी सरळ आसा आनी हिका शिकपाक चड टायम लागना अशें म्हाका दिसता जितली आमी कोंकणी उलयता आनी जितली आमी लोकांक कोंकणी शिकयतलीं तशेंच तशींच ती फुडें सरपाक शकता अशें म्हाका दिसता तशेंच ह्या मळाचेर खूब रिसर्च जालो जाल्यारूय ती फुडें सरपाक शकता जितली जितली आमी कोंकणी वापरपाक शकता तितली आमी वापरपाक जाय जितली वापरतात तितली ती फुडें चलपाक शकता फुडल्या पिळगेक मुखार वचपाक शकता त्या खातीर मुखेल म्हणल्यार आमी सगळ्यांचे शिक्षण जे मुळावें मुळावे रितीन जाता तें कोंकणीनूच करपाक जाय पूण आतां आमी दुसऱ्यां भाशांनी घेवपाक सोदतां हें अशें जावपाक जायनां अशें म्हाका दिसता जाल्यारूच आमी कोंकणी फुडें व्हरपाक पाव पावतलीं